हमरा ठण्डी मौसम नीक लगैए ओहि मौसममे ज्यादा धूप नहि रहै छै नहि ज्यादा गर्मी रहै छै मौसम अच्छा रहै छै एहिके लेल ओ मौसम बहुत अच्छा लगै छै ओहि मौसममे हर चीज सब मिल जाइ छै ओहि मौसमके नहि हवा ज्यादा रहै छै नहि धूप ज्यादा रहै छै सब आसानीसँ होइ जाइ छै एहिके लेल कि गर्मीमे गरम कपड़ा भी ज्यादा नहि पहिनलक नहि ठण्डीके लेल ठण्डा ज्यादा कपड़ासब कपड़ा अच्छा पहिनके भी चलि जाइ छै ठीक ठाक लगैत रहै छै मौसम ठण्डी सबसँ अच्छा ठण्डी मौसम एहि गर्मीमे तऽ ज्यादा गर्मी होलक आओर ठण्डी भी ज्यादा नहि अच्छा लगै छै हल्का गर्मी हल्का ठण्डी अच्छा लगै छै एहिके लेल ई मौसम हमरा अच्छा लगै छै एहि सबके कारण हम ई मौसम सबसँ ज्यादा पसन्द करै छी